ओइ आदा मा खालायदोंब्रा बेन्थ' जादोंलै आंहाबोथ' आंहाबोथ' ओरैबादि जानानै दं दा गायनाय फुनायानो मा खालायगोन मा मागोन अखायानो गथ ना जाम्फैयानो गथ दा ओजोंहाय अखा नायदों दिना थांदों आं एसे रनजितखौ एसे थाब हाबा हामगौ नंदोंमोन देनां बोथोर थाङोबा गाज्रि जानोसै ओमफ्राय आदाहालाय माथो माइ गाइखो दाखालै आं लामा सेराव नुलांनाया अ है

आंबो आंबो बेखौनो एसे सानदों दा रनजितखौ एसे गायगोरनो हाबा हामगौ नंदोंमोन आं दा ओमफ्राय ओंखाम गोरलै जानोबो जोसा गायथारनांगौ जोसायाबो लेट जानोसै अखानो देग्लाय मा जाखो मा सानखो जाम्फैया बोलोबालाय जाम्फैजोंबो जागौमोन जाम्फैनि सायावबो आसा खालायजाला मादि जागोनथाय जाम्फैया माने अखाया बोलो नङानालाय आदा जाम्फैयावबो दैयानो फैया फैया जाबाय नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा गोसो बायलाय लांबायलै आदा जाम्फैखौबो औ ओरैनो अखा हाबाल' नंखायखौनो दुगा अखा गैयाबाथाय गैला जाम्फैयाबो दा ओंखायनो बानाय फैबाय ओमफ्राय नोंहा गासै कय बिघा गायखांखो आंना गासै हालिनैजों मा थांब्रायबायलै आथार' अन्निस बिघा थांगोन बे बिनि बारा दाखालै ट्रेकटर एवनानै होखांबाय आङो खेबसे स्रायनो बिदिनो नांगोलनि एवनानै गाइयोबा साबसिन जायो होन्नायखाय आंबो नांगोल एसे होदेरनोसै होन्नानै दाखालै खेबसेल' ट्रेकटर होदां दे होमब्ला आदा बिदिनो जाथोंसै दे

औ औ माथो औ औ दा बेखौनो बर' बोरायनि सास्त्रखौनो आंबो एसे गोसखांनानै गोदो बुजायलांनायखौ बेखौनो गोसखांनानै एसे आंबो ओरैनो हालिनै लाखिबाय आं ट्रेकटर होबाय सिगाङावहाय दा

बे गौरांना बुसावजोबथारोना आदा

दे माथो खालायबावनो आदा ईसोरा जा खालायो औ औ औ दे होम्बा आदा दे